हेल्ल' बरग'यारि नोंथां

आं मोनसे जायगायाव थांनांगौ दंमोनलै ओरै साफागुरिनिफ्राय खैला मैलासिम नोंथांनि गारि टेक्सिखौ भारा लांगौ नंदोंमोन आङो ओरैनो दा बेसेबां लायो औ औ मानो मानो एसेबां बुरजा जादों बिदिथ' सिगाङाव नङामोन ओरैनो बारा मोनथारदों आं मा खार'नाव

आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा दे होनबा ओरैनो एसे एनै खम खालामदो बेनिफ्राय माबायदि टाइम लागोन ओरैनो साफागुरिनिफ्राय खैला मैलासिमाव बेसेबां सम लागोन एसे

दे होनबालाय नोंथां जाथोंसै नोंथाङा गारिखौल' लानानै फैदो दे

फै दे दे